अमला देवी बाजै छी बुझलिए हमरा बेटीके शादी छी अगिला महिनामे छओ तारीखके हमरा जे छै से अहाँके जे छै से लैके चाही कैमरा अइ अहाँके होइए अथी जे सब हमरा जेना फोटो घिचैके हँ विडिओ घिचैके फोटो घिचैके कैमरा घिचैके अहाँके सब किछो हँ हँ सब किछो बनतै बुझलिए सब ओहिके साथमे जे छै से जेनरेटर फेर अहाँके डीजे सब किछुके साथ हेतै सब किछुके विडिओ बनतै तऽ बिआह शादीमे तऽ देखै नहि छिए कते खरचा होइ छै तऽ अहाँ जे छै जे कते पाइ लेबै कते की कहै छिए नहि कहै छिए से तऽ अहीँ ने जानबै हँ हँ अच्छा देखिऔ राहुल हमरा गाममे जे छै ने ओ अहाँके पनरहे हजार लै छै अहाँ बीस हजार लेबै तब नहि हैत हँ हँ देखिऔ राहुल छै हुँ

हँ देखिऔ नारायण साहु छै अहाँके शम्भु साहु छै सभ कोइ बनाबै छै बढ़िआँ विडिओ बनाबै छै अहाँके सब अछि अच्छा तब अहाँ ओतना पनरह हजारमे नहि हेतै हँ तऽ ओहिमे हमरा जे छै सब किछु चाही बिरेन्च आओर चाही मच्छरदानी चाही जेनाकि जाजिम चाही अहाँके शामियाना चाही सब किछुके साथ चाही हँ तऽ कोनो दिक्कत आओर कोनो दिक्कत आओर नहि ने